चेंबुर में जाम स्कूल आहिनि सिंधी स्कूल आहिनि डी बी सी स्कूल आहे स्वामी स्कूल आहे ओ एल पी एस आई एथनीस आहे इहे सभु स्कूल में ॿारनि खे हेॾो क्लेवर था करनि हर सब्जेक्ट्स पढ़ाइनि था साथ ई साथ में हिननि जो मदर टंग जो जेको स्कु जेको सिंधी ॿार हुजे त हुनखे सिंधी ता पढ़ाइनि क्रिश्चन स्कूल आहे त हुनखे क्रिश्चन था पढ़ाइनि गुजराती स्कूल आहे त हुनखे गुजराती मीडियम जेको सब्जेक्ट आहे त इहो जाम सुठो था करनि पंहिंजी संस्कृति पंहिंजो जेको आहे हुननि खे हुअणु खपे नॉलेज उहो सभु ॾियनि था त स्कूल त सभी सुठा आहिनि सभु बहितरीन टीचस आहिनि सभु सुठो पिया पढ़ाइनि त इहो जाम सुठो थो लॻे ॿार वेंदा आहिनि छह सत कलाक लाइ स्कूल में त उहो जेको सिखी था अचनि ऐं उहा पेरेंट्स खे ॿुधाइनि था माउ पीउ खे ॿुधाइनि था त उहा असां जाम ख़ुशि था थियूं की स्कूल में असांजो ॿार सुठो ऐं स्कूल बि सुठो आहे ऐं हुनजे अंदरि ॿारनि जी सुरक्षा पाणी जीअं हुनखे सभु खपे हैंड सेनिटाइज़र खपे सभु खपे पंखा खपनि ए सी खपे त उहा स्कूल जहिड़े तरह सां ठाहिनि था त जाम सुठो था ठाहिनि बाक़ी ॿियो कुझु न